ہاں میں نے اردو زبان کے علاقائی بولیاں سیکھی ہیں جن کا میں نے کچھ استعمال بھی کیا ہے جن میں سے کچھ کا میں یہاں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جیسے دکنی یہ بولی دکن کے علاقے میں استعمال ہوتی ہے خاص طور پر حیدر آباد کرناٹک اور مہاراشٹر میں دکنی اور اردو فارسی عربی اور مراٹھی زبانوں کے اثرات رکھتی ہے ریختہ یہ اردو کا قدیم طرز ہے جو شاعری میں استعمال ہوتا تھا اس میں ہندی اور فارسی کے الفاظ کا خوبصورت امتزاج ہوتا ہے پنجابی اردو پنجاب میں بولی جانے والی اردو جس میں پنجابی زبان کے اثرات پائے جاتے ہیں یہ بولی عام طور پر پاکستان کے پنجاب اور ہندوستان کے پنجاب میں استعمال ہوتی ہیں خود روی یہ بولی گجرات میں بولی جاتی ہے اور اس میں گجراتی زبان کے اثرات پائے جاتے ہیں علاقائی بولیوں میں مقامی زبانوں کا اثر لہجہ اور مختلف تلفظ کے انداز ہوتے ہیں یہ بولیاں زبان کی خوبصورتی اور تنوع کو ظاہر کرتی ہیں